बर'फोरनि आंगो हारिमु होननानै बुङोब्ला दानाय लुनाय बे आखाइनि हाबाजोंनो बर'फ्रा गावनि गाननांगौ जि जोमखौ दानानै लायो जि दानो थाखाय जोंनो गोबां माने आगजु नांगौ थात साल नांगौ उरा नांगौ जेन्थोर नांगौ बबिन नांगौ जेवा सेवारि नांगौ खायथा नांगौ गान्दै नांगोन साल नांगोन गासैखौबो नांगोन आरो जि महर होनो थाखाय जोङो खुन्दुं लाबोनांगोन हाथाइनिफ्राय खुन्दुंखौ मानो माइरं माथाजों आलुवा माइरंजों माने मार होनानै दोंफा दोंफा बबिनाव थुननानै जोङो जिखौ सोंनानै गावबा गावनि दख'ना जोमग्रा रेगे रेगां आर'नाइ गामसा बेफोरखौ दानाय जायो सि जोम दानो थाखाय बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोर जगारफ्रा दंखायोमोन आरो जेला जों उन्दैमोन होमबा जोंनि आइआनो माने जि जोम दानो रोंगौमोन उन्दै समनिफ्रायनो आइनि खुन्दुं थुननाय जि दानाय आग'र एरनाय बेफोरखौ नुबोदोंमोन दिनै एसे गाबोन एसे नुनानै एसे दांनायनानै आं जि दानायखौ रोंदों आरो जि समनिफ्राय आं जि दादोंमोन बे समाव माने थाखो द' स्नि फरायबाय थाब्लानो आङो जि जोम दानायखौ एसे एसे सोलोंबोदोंमोन बेबायदिनो गु जि थाखो मोननाय लोगो लोगो जोङो फरायनायजों लोगोसे जि जोम दानायावबो गावनि बिमाखौ मदद होबोदों जोंनि दख'ना गाननाय बेखौ दादों जोमग्राखौ दादों आग'र महरै जोङो आग'र गुबै लाइ हाजार खासि हाथाइ फारौ मेगन खांख्रिं खला दिंखिया आग'र बायदिसिना आग'रफोरखौ लोगोफोरनिफ्रायबो सोलोंनानै दानाय जादों बा दानानै दिहुनोमोन बयनिख्रुइ गिबिसिन जों बा गोरलैसिन आग'र होननानै बुङोब्ला जोंना फारौ मेगन बे फारौ मेगनखौनो जों जुरिजेनग्रोयो बा सोलोंजेनग्रोयो बिनि उनाव जों आगर गुबै दाउराइ मोख्रेब माख्रि आग'र लाइहाजार हाजो आग'र खांख्रि खला बेफोरखौ माने गाव गावनो रोंनानै माने दानाय जादों गामसाखौबो जोङो बायदिसिना दाउनि बायदिसिना बिबारनि आग'रफोरखौ एरनानै माने जोंनि गोजोन्नायखौ मोनोमोन आरो बेबायदिनो लासै लासै जों गासैखौबो रोंलांदों गाव हारसिङैनो बिमा बिफाखौ मदद खालामनानै गिबि समाव माने रोंबाय बेनि उनाव गाव गावनो खुन्दुं थुननो खुन्दुंखौ माबोरै सोंनांगौ रासोआव माबायदि माने सोनांगौ माबायदि नो खननांगौ माबायदि इसानखौ खानांगौ बिनि गासैखौबो जोङो सोलोंनानै गावबा गाव हारसिङैनो माने दानो रोंजोबगौमोन आरो गाव गावनि नांगौखौ गोदो बायनानैबो मोना नालाय जों गावनि आखाइजोंनो दानानै गान्नाय जायोमोन दख'ना लांगा जोमग्रा रिगि रिगां हाजो आग'र बेफोर गासैखौबो समायना समायना जोङो दानानै गाननाय जायोमोन जोंनि दानाय जिखौ जोङो जों गावजों गाव लोगोजों बे लोगोआ बै लोगोनो आंनि लोगोआ आंनो आंनि लोगोनो आं बेबायदि मानो अनथोब महरै होयोमोन अनथोब महरै होनायनि गेजेराव हाजो आग'र एरनानै रिगि रिगां बेखौ आं आंनि लोगोनो अनथोब महरै होनाय जादोंमोन अनथोब महरै मोननानै बिथाङाबो गोजोनदोंमोन आंबो बिथांनिफ्राय मोननानै माने थोजासे गोजोन्नाय मोन्दोंमोन आंनि रोंनायनि सोमोन्दै मानसिफ्रा माने बेखौनो माने सानो माने गासैबो खामानिखौ जोङो रोङालासिनो थाया बयबो माने सोलोङोबा नाजायोब्ला गोसो दङब्ला खामानिखौ जोङो मावनोबो हायो रोङोबो दा आंनि रोंगौथिखौ नुनानै मानसिफ्रा बाख्नायदों आरो बेबायदिनो जोंबो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोंनि जि जोम दानाय आग'र एरनाय बेफोरखौ मानो फोरोंनायनि खाबु मोन्दों